اتّر پردیش میں طرز زندگی كو تشكیل دینے میں مذہب زبان تاریخ اور جغرافیہ ان چاروں كا بہت ہی اہم رول ہے اور یہ چاروں مركزی اور ثقافتی اثرات جو ہے اتّر پردیش میں وہ بہت ہی زیادہ مرتب كرتے ہیں اسی طرح ان چاروں كے رول كے ساتھ ساتھ جو زبان اتّر پردیش میں بولی جاتی ہے اس كا بہت ہی اہم رول ہے اتر پردیس میں جو زبان ہے وہ بہت ہی میٹھی زبان بولی جاتی ہے اس میں سب سے خاص زبان یہ لكھنؤ كی زبان ہے لكھنؤ جب ہم جاتے ہیں یا لكھنؤ میں جو زبان بولی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے كہ وہ اتّر پردیش كی تہذیب اور ثقافت اس میں جھلكتی ہے كیونكہ لكھنؤ كا ہر انسان اردو زبان میں جو بات كرتا ہے یا جو دوسری زبانوں میں جو بات كرتا ہے اس سے اس كی ثقافت اتّر پردیش پورے اتّر پردیش كی ثقافت اور پورے اتّر پردیش كا نقشہ اس میں دکھتا ہے كہ تمام اتّر پردیش كے لوگوں وہاں رہتے ہیں اور بغیر كسی زبان كے فقر كے ساتھ وہ سب ایک زبان ہو كر ایک زبان اور بہترین زبان بولتے ہیں جو میٹھی اور پیاری زبان ہے جس میں اتّر پردیش كی ثقافت جھلكتی ہے